हमारे यहाँ गाँव में गोली गुली डंडा बहुत ज़्यादा खेला जाता है छोटे बच्चे हमारे यहाँ गोली बहुत ज़्यादा खेलते हैं चुकी गोली खेलने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती नाही बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है आप सिर्फ़ एक छोटे से जगह पर आप एक छोटा सा गड्ढा बनाकर आप उसमें गोली खेल सकते हैं और गुल्ली डंडा के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती नहीं है बस आपको एक डंडे की आवश्यकता है और गेंद की आवश्यकता है फिर आप वहीं गेंद को हवा में उछाल कर फिर उस डंडे से मारेंगे और सामने वाली जो विपक्ष टीम आपकी फ़ील्डिंग करेगी और आपको बॉल वापस देगी यहीं हैं बहुत ही सरल खेल है और हमारे यहाँ गाँव में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है गोली तो फिर भी बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा महँगा नहीं हैं बहुत ही इजी टू अफ़ अफ़्फोर्ड हमारे लिए इसको कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमें मिल भी जाता है और गाँव के बच्चे गोली के प्रति आकर्षित भी ज़्यादा रहते हैं गिल्ली डंडा हो गया बच्चों का स्थान के हिसाब से उनका गिल्ली डंडा भी होता है कोई भी कहीं भी खेल सकता है बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं हैं इसके लिए